हेलौ हम निधि बाजि रहल छी हम कैब बुक करबऽ लेल चाहै छी उबर लेल अऽ जाहिमे लोक एकटा छोट कैब आ एकटा पघि कैब आ चुंकि हमसभ दस लोग छी तऽ एक कैबमे एनाइ सम्भव नहि होयत ताहि लेल एकटा छोट कैब जाहिमे चारि लोग बसि सकै आ एकटा पघि कैब जाहिमे छओ छओ लोग बसि सकै आ तकर दाम सेहो हमरा कहि दियौ आ अहाँ दामके सहित कॉल बैक सेहो कऽ सकै छी हमरा इएह नम्बर पर